ہمارے یہاں کے جو نوجوان نسلیں ہیں اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو واقعی ثقافتی طریقوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں ان کو ہر حال میں ثقافتی عمل پسند ہوتا ہے لیکن ایسے کرنے والوں کی تعداد میں میرے خیال میں بہت کم ہیں جب کہ اس کے برعکس بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ان سب چیزوں کو بالکل بھی نہیں مانتے اپنے ثقافتی عملوں کو اور ان نوجوان نسل کے اندر ثقافتی اقدار پر ڈھیلی ہو گئی ہیں ان کے سلسلے میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جدید نوجوان نسل اپنے ثقافتی اقدار کو چھوڑ کر بہت برا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ثقافتی اقدار صرف ایک اقدار ہی نہیں بلکہ ان کی تہذیب و ثقافت کا ان چیزوں کا پتا دیتی ہے